हँ खेती मानि लियौ कि हमरा एन्नऽ जे होइ होइ हए मक्कइ गहुम आलू इसभ जो हए खेती दलहन तऽ मक्कइ जो हए से लगायल जाइ हए अथिमे ई जेठ अषाढ़मे लगायल जेतै गहुम मक्कइ एकराबाद एकर लगबैके लिए जे लगबयके टाइममे एकरा जे छै से बढ़िआँसँ पटाय देल जाइ छै गुआ कंपोस्ट खाद राख इसके बाद यूरिया ये सभ देल जाइ छै एहिना करि कऽ एकरा बाद फेर जब आलू लगबै छियै उएह मक्कइ कटलाके बाद तऽ आसिनमे आलू लगबै छियै तऽ आलूमे जाहिके से ओकरा बढ़िआँसँ खेतके मेहनत करि कऽ बढ़िआँसँ पारि उरि कऽ कोदारिसँ हलसँ जोतवाय कऽ ओहिमे फेर खाद गुआ दए कऽ यूरिया पोटाश इसभ दए कऽ ओकरा अथि कए दै छी फेर ओकरा तनि तनि नमहर होइ छै तऽ ओकरा जे छै से पानि देलहुँ खाद देलहुँ तकर बाद ओकरा फेर अथि कयलहुँ आब ओ आलूके ई टाइम आयल माघसँ फेर उखाड़लहुँ ओकरा बाद फेर हए जे अभीसँ ओकरा उखाड़लाके बाद हरा सबजी हरा सबजी जे हए से अभीसँ लगेनाय स्टार्ट ओकरामे अभी फिलहाल ओकरामे पानि दए कऽ खूब खूब पटाय कऽ फेर ओकरामे ट्रैक्टरसँ जोताय कऽ जोतलाके बाद जो हए से ओकरा खाद उद दए कऽ हरा सबजी लगयलहुँ गहुमके खेती अक्टूबरके बाद मानि लियौ कातिकसँ शुरू होइ हए नवम्बर अक्टूबरसँ होते होते ओकरोमे जे हए से यूरिया पहिले तऽ ओकरा खूब अथि कए देलहुँ ओकरा बाद यूरिया जब खूब जनमल नमहर होल तऽ फेर ओकरा पानि दए कऽ फेर ओकरा बढ़िआँसँ केराइ लेल केराइ लेलहुँ केरौलाके बाद किरौनी करलाके बाद जे हए से फेर ओकरा जब खूब घोघाइमे मतलब जब दाना ओकरा अथि हुए लागल फिर पानि देलहुँ पानि देलाके बाद खाद दए कऽ फेर जे हए से ओकरा हैया कातिकमे काटलहुँ काटलाके बाद फेर जे हए ओकरा ओकरा बाद दलहन भी जे हए मसूर ई चना ई जो लगै हए कातिकेमे लगै हए कातिकमे लगै हए ई तऽ मानि लियै एकरा अगर बढ़िआँसँ अथि करलहुँ तऽ ठीके रहल नहि तऽ ई तऽ कभी एहन कीड़ा खौरी भी होय गेल ओकरा दबाइके बहुत प्रयोग कयली मक्कइ लगयलहुँ मक्कइ दुनू टाइम लागल एक तऽ रब्बी भी लगै हए भदइ भी लगै हए रब्बी जो हए से का आसिनसँ लगयलहुँ आसिनसँ लगयलहुँ मक्कइ मक्कइ मानि लियै मक्कइ तऽ प्रमुख फसल होय जाइ हए हमरा आर इधरके मक्कइ जे हए से इतना पैदा होइ हए सभसँ बेसी मक्कइए पैदा होइ हए मक्कइमे की होइ हए कि मक्कइ फसल लगयलाके बाद जहाँ हमरा माल मवेशीके भी सुविधा होइ जाइ हए खिलबै पिलबैमे आओर अपने भी जो हए से ओहिसँ अथि करल जाइत हए एकरा बाद मानि लियै इसभ जो हए से ई लगयलहुँ आलू लगयबे कयलहुँ इसभ तऽ ते एकरा बाद तेलहन जो हए से तेलहन ई रैँचा रैँचा अधिकतर एकरामे जे हए से हम दियरामे बेसी लगयलहुँ अपना करारीमे तऽ कम सम लागल लेकिन दियरामे जो हए से बहुत रैँचा लगाय लेलहुँ रैँचा तेलहन जे हए से बहुत एकदम अथि हए तेलहनमे एकरा जबकि फूल वृक्षमे जबकि ओकरामे पौधामे फूल होल फूल होलाके बाद तनि तनि अथि होल तऽ ओकरा लाही जब अथि हुए लागल तऽ ओकरा छिड़काव कयलहुँ दबाइके दबाइके छिड़काव करलाके बाद की होइ छै जे ओ अथि होय गेल थोड़ा थोड़ा जे छै से दबाइ देलाके बाद जे छै से ओ कीड़ा नहि प्रवेश कयलक कीड़ा जब नहि लागल मानि लियौ बढ़िआँ नाहित फसल होय तेलहन भी इएहसभ फसल होयके हमरा इधरके विशेषतः मुख्य फसल यही सभ हए सिँचाइ इहो पशुधन अब पशु जो हए से विशेष करि कऽ गाय भैँस बकरी आओर घोड़ा इसभ पायल जाइ हए तऽ फसल ई पशुधनमे मानि लियौ कि हमरा जे छै से सभसँ विशेष गाय गाय जो हए से गायकेँ बढ़िआँसँ खूब बढ़िआँसँ ओकरा अगर अथि करल जाय गाय बीस के जी पच्चीस के जी के दै हइ अथि दै हइके दूध भैंस भैंस भैंस भी जे हए से उससे भी अथि दै हए सभसँ बेसी हमरा बढ़िआँ लगै हए घोड़ा घोड़ाके जो हए से इधर दियरा क्षेत्रमे बहुत घोड़ा पाएल जाइ हए हम घोड़ाके से मुख्य खेती हइके सवारी हिकै उएह घोड़ा घोड़ा जो हए से ओकरासँ की होइ छै कि ओकरापे घास भुस्सा चारा सभचीज लादि कऽ लए आबै छियै उससे ओकरासँ ई कहेँ सवारीके लिए भी दिक्कत भेला ओकर दियेरा छिकै मानि लियै ओन्नऽ किछु जायमे नहि बनै हए ओ घोड़ा जे हए से घोड़ेकेँ लए कऽ जाय पड़ै छै सवारीमे दियरा क्षेत्रमे बालू अरपर चलयमे घोड़े सही होइ छै एहि लिए हमरा घोड़ा आरके पशुधनमे खूब अथि छै रहि गेलै ई बकरी बकरीके अथि बकरीके पालयमे मानि लियौ हमरा आरके किछु मिलै छै तऽ किछु अथि करि कऽ ओकरा पालन भी करै छै बकरी बहुत लए कऽ बकरीसँ करीब बच्चा बकरीके बढ़िआँसँ अथि करल जाइ छै जे बकरी भी मानि लियौ छओए महीनामे दू ठो तीन ठो बच्चा दै छै एहिसँ भी हमरा गरीब सभकेँ जो हए से अथि होइत रहैए बुझलियै गाय गरी इसभ बकरी भी पालै छी